नंढे हूंदे खां असांखे पढ़ाईअ जो ॾाढो शौक़ु हुयो तंहिं में असांखे जेको पहिरियों किताबु पढ़णु लाइ मिलियो उहो हुओ हातिम ताई की कहानी उहो हेॾो त असांखे वणियो हुओ जो असां उनखे हिक दफ़े में पढ़ी करे ई पूरो कयोसीं हुन में त चङियूं ई कहाणियूं हुयूं उहा हातिम ताई किथां चालू थियो किथे पहुतो कीअं पहुतो त असांखे हुन मां इहा हिकिड़ी शिक्षा मिले थी त तकलीफ़ूं कहिड़ियूं बि अचनि ऐं उन्हनि तकलीफ़ुनि खे असां कीअं हुन मां पार पेई ऐं हुन में जेको असांखे साध्य करिणो आहे असांखे कहिड़े कहिड़े साधन सां उहो असां साध्य कयूं ऐं उन्हीअ ते असां हुन किताब मां असां सिखियासीं